مجھے گانے کا شوق بچپن سے ہی ہوا تھا جب میں چھوٹی تھی تو پڑھائی کے دوران میں بنا گانے کے پڑھ نہیں پاتی تھی میں اسکول جاتی تھی وہاں پڑھتی تھی جو مجھے پڑھنا ہوتا تھا پھر جب میں گھر آتی تھی مجھے رات میں پڑھائی کرنی ہوتی تھی کیوں کہ دن بھر کام رہتا تھا تو جب کام کرنے کے بعد پڑھائی کرنے بیٹھتی تو بنا گانے کے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تو میں اپنے پاس ریڈیو رکھ کے رات کے دو بجے گانا سن کے پڑھائی کرتی تھی اتنا مجھے شوق تھا بنا گانے کے میں کام بھی نہیں کرتی تھی اگر کچھ کام کرنا ہوتا تو میں گانا چلا کے ہی کام کرتی تھی تو گھر پہ لوگ بولتے بھی تھے کہ بنا گانے کے رہ نہیں پاتی ہے میں اپنا ریڈیو کسی کو دتی بھی نہیں تھی کہ کوئی چھوئے بھی میری کوئی بھی چیز ہو میں کسی کو چھونے نہیں دیتی تھی تو میں جب کام کرتی تو ریڈیو اپنے پاس ہی رکھتی رات کے دو بجے پڑھائی جب کرتی تو ریڈیو اپنے پاس رکھ لے لے لیتی کیوں کہ لوگوں کو دقت ہوتی تھی گھر پہ جو سو رہے ہوتے ان کو دقت ہوتی تھی کہ وہ کہیں جگ نہ جائیں اس لیے میں ایک دم اس کو آہستہ بجاتی تھی اور اپنا مطلب پڑھائی کرتی رہتی تھی رات میں تو میری اس طرح سے پڑھائی بھی ہو جاتی تھی اور گانا بھی سن لیتی گانا سنتے سنتے مجھے بہت اچھا لگا تو میں گانا گا تو نہیں پاتی لیکن گا نہیں پاتی تھی تب تو سنتی تھی اچھا لگتا تھا تو اس کی جگہ میں لکھنا شروع کی گانے کو لکھتی تھی اسے گانے کو جو وہ گا رہے ہوتے سنگر جو گا رہے ہوتے لتا جی یا کشور کمار جو گا رہے ہوتے تو میں اس گانے کو لکھ لیتی پھر اس کا مفہوم سمجھتی تھی کہ وہ کس طرح سے گا رہے ہیں ان کے گانے کا مطلب کیا ہے تو جب اس کو بعد میں رات میں لکھتی اس کو صبح جب دیکھتی تو مجھے بہت اچھا لگتا کہ میں بھی اس طرح سے لکھتی اور میں بھی اس طرح سے گاتی کہ میری آواز سب کے کانوں میں گونجتی میرا نام ہوتا تو مجھے بہت مطلب یہ رہا کہ میں کس طرح سے پہنچوں گانے کے لیے تو جب میں کہیں جاتی تھی درگاہ وغیرہ پہ تو دعا کرتی تھی کہ میں سنگر بن جاؤں کہ مجھے سنگر بننا ہے یہ دعا کرتی تھی دھیرے دھیرے میں مطلب میرا لکھنؤ آنے جانے کا رہا تو وہاں میں نے جب دیکھا اکیڈمی دیکھی میں نے تو میں نے اپی سے کہا کہ مجھے یہاں جانا ہے بات کرنی ہے کہ کس طرح سے سکھاتے ہیں یہاں پہ میوزک کا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہاں کیا کروگی تم یہاں روز تو آنا جانا نہیں ہے تو پھر میں اس کو دیکھتے ہوئے آ گئی گھر پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی وہی روز کا رہا کہ ہاں کہ چلو کوئی بات نہیں گانا سن لیتے ہیں دھیرے دھیرے ایک میرے مطلب اندر ایک آواز گونجتی تھی جو میں ہمیشہ اس کو کام کرتے وقت گنگناتی رہتی تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ میں اس کو کس طرح سے اپنے گانے میں لاؤں تو اسی طرح چلتا رہا یہ سلسلہ پھر کسی کام سے مجھے دلی آنا تھا تو میرا اگزام بھی تھا دلی میں تو دلی آئی تو چار پانچ دن رکی تو یھاں تو اتنا موقع نہیں ملا کہیں آنے جانے کا چلی گئی کچھ پتہ بھی نہیں تھا دلی میں کہ کہاں کیا چیز ہے کیسے ہیں کیا نہیں ہیں تو اس کے بعد جب دوبارہ مجھے یہاں آنا پڑا تو پھر میں رہی یہاں دلی میں تو ایک بار میں کال سینٹر میں تھی کام کر رہی تھی وہاں مجھے ایک سنگر کا کال آیا تو میں نے ان سے سب پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میں سنگر ہوں میں گانا گاتا ہوں نظام الدین وغیرہ میں درگاہ پے جاتا ہوں گانے کے لیے تو میں نے کہا کہ مجھے بھی شوق ہے گانے کا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ کو سیکھنا پڑے گا تب آپ کو آئے گا تو اس طرح سے میں نے بہت کوشش کی ایک میڈیم تھیں میری جو وہ ڈانس سیکھتی تھیں میں نے ان سے بھی کہا کہ میڈیم کہیں ہو تو آپ مجھے بتائیں مجھے سیکھنا ہے تو انہوں نے مجھے جسٹ ڈائل کا نمبر دیا کہ اس نمبر پہ بات کرلو آپ کو اکیڈمی مل جائے گی تو جب میں نے اس نمبر پہ لگایا تو کہیں دو ہزار کہیں ڈھائی ہزار کہیں تین ہزار ایسے لوگوں نے بتایا کہ پر منتھ آپ کو دینا پڑے گا تو اتنا میرے پاس نہیں تھا میں کہاں سے دیتی تو پھر میں پھر بیٹھ گئی لیکن یہ شوق جو ہے ختم نہیں ہوا چلتا رہا میں کوشش تو کرتی رہی لگاتار کہیں نہ کہیں دیکھا کہ کہیں ہو جائے میرا لوگوں سے جو مجھے اس طرح کے لوگ ملتے تھے ان سے بھی کہا کہ مجھے گانے کا شوق ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھ لو کہیں ڈھونڈھ لو مل جائے گا تو آپ سیکھ لو گانے گاؤ گانے سنو انہیں گاؤ تو یہ بھی میں نے کیا لیکن اتنا نہیں ہو پایا پھر میرے پاس ایک میسج آیا تو وہ ویسٹرن میوزک کا تھا میں وہاں گئی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وہاں سے مجھے مل جائے تو میں وہاں گئی جب تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ صرف ویسٹرن ہی سکھاتے ہیں باقی چیزیں نہیں سکھاتے ہیں تو آپ کو اگر ہندی سیکھنی ہے شاستریہ سنگیت سیکھنا ہے تو آپ کو یہاں سے کافی دور ہے وہاں پے آپ چلے جاؤ وہاں آپ کو سکھا دیں گے وہیں سکھاتے ہیں ساری چیزیں تو پھر میں پوچھتے ہوئے آئی کہ یہ کہاں پہ اکیڈمی ہے تو مل گئی وہاں پہ بات چیت میری ہوئی تو بات چیت میری ہو گئی کہ یہاں ٹھیک ہے سیکھ سکتے ہو پھر میں وہاں سے سیکھنا شروع کی اب یہ مسئلہ رہا کہ آگے کہاں تک سیکھوں کیسے سیکھوں گی بنا کام کیے تو گھر پہ کرنے نہیں دیں گے تو اس لیے میں نے ایڈمیشن لے لیا ایڈمیشن کے دوران میں اپنا کرتی رہی اور میوزک بھی سیکھتی رہی میرے گرو جی تھے انہوں نے بہت اچھے سے مجھے سکھایا بہت اچھی چیزیں بتائیں اور غزل دیتے تھے مجھے گانے کے لیے تو میں غزل گاتی تھی اپنا ہارمیونیم بجاتی رہتی تھی بہت اچھا لگتا تھا اکیلے میں بہت محنت کرتی تو اسی طرح بہت محنت مشقت کر کے ہو گیا دو تین سال سیکھا پھر پروگرام میں جانے لگی ایک دو جگہ پروگرام بھی کیا گرو جی تھے ہمارے تو پروگرام کرواتے تھے لیکن جب وہ چلے گیے دنیا سے تو میں پروگرام کرنا بھی بند کر دی تو سنگنگ ایک ایسا فن ہے اگر کوئی پریشان ہے یا کچھ دقت ہے تو اس کے لیے بھی ایک فائدہ فائدہ ہے کہ وہ سنگنگ سن کے اپنا جو اس کو دقت ہے وہ دور ہو جاتی ہیں اس میں کھو جاتا ہے انسان سنتے سنتے وہ اپنے تصور میں کھو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو سنگنگ میں کافی اچھا ایک فن ہیں جسے لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور بنا محنت کے بنا ریاض کے مطلب سنگنگ ہو ہی نہیں سکتی تو اسے میرا شوق ایسا ہی رہا آج بھی کر رہی ہوں اور آگے کرتی رہوں گی اب میرا یہ رہا ہے کہ ہارمیونیم پہ بھی کرتی ہوں ہارمیونیم بھی بجا لیتی ہوں اور تان پورے پہ زیادہ کرتی ہوں کیوں کہ میرے نئے سر ہیں تو انہوں نے ہارمیونیم بند کروا دیا تھا کہ ہارمیونیم ابھی مت چڑھو کیوں کہ آپ کی آواز ہارمیونیم سے اچھی نہیں ہوگی تو یہ تان پورا جب مجھے ملا تو تان پورا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کچھ دن تک تو گرو جی میرے تھے جب وہ سر آئے تھے میرے انہوں نے کہا کہ سیکھو کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں آ جاؤں گا پھر میں سکھاؤں گا تو جب رہے نہیں تو انہیں سے سیکھنا پڑا مجھے بہت اچھا سکھاتے ہیں بہت کچھ سیکھا میں نے ان سے اور تان پورے پہ بھی مجھے گانا آ گیا پہلے مجھے سا بھی لگانا نہیں آتا تھا تان پورے پے ہارمیونیم پہ ہی میں کرتی تھی تو بہت اچھا کر لیتی ہوں اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس لائق انہوں نے بنایا بہت اچھا سکھاتے ہیں کافی بچے وہاں سیکھنے آتے ہیں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں سب کو سکھاتے ہیں تو ایسے ہی سنگنگ کی شروعات میری ہوئی